हम अपने धर्म के लोगों को अनेक प्रकार के माध्यमों के द्वारा एकत्रित करते हैं और जैसे कि त्योहार पूजन या किसी किसी स्थल द्वारा किसी धार्मिक स्थल द्वारा एकत्रित करते हैं त्योआर के द्वारा स्थल कर एकत्रित करते हैं शमु बना समुदाय बनाते हैं अगर हम किसी या किस जैसे कि वैष्णो देवी वैष्णो देवी या मार्कंडे जी या अनेक अनेक धार्मिक स्थल हैं जहाँ पर वां वहाँ पर एकत्रित धर्म के लोग अपने धर्म के लोग वहाँ पर आ जी जाते हैं और वहाँ अनेक त्योहार मनात जाते हैं जैसे कि होली दीपावली और छठ पूजा अनेक त्योहार है और वहाँ पर समु अपने धर्म के लोग तथा अपने आस पास के लोग समुदाय बना कर आ जही जाते हैं और हम अनेक प्रकार द्वारा अरे इसको मनाते हैं और समुदाय हम लोगों का हम लोग अपने धर्म के लोगों को ही समु अपने से आ ही जाते हैं समुदाय या किसी कथा या किसी कथा या किसी के मा पूजन स्थल या धार्मिक स्थल के माध्यम से हमारे धर्म या हमारे जाति या हमारे धर्म के लोग हमेशा वहाँ पर आ ही जाते हैं